आंनि सेथि प्रडाक्टआ जाहैबाय आं बेग बायदोंमोन बे बेगखौ आङो बेंटल बाजाराव बायदोंमोन आरो बे बेगनि दामा से रोजायै लादोंमोन बे बेगा जोबोर मोजां आरो कालाराबो जोबोर मोजां बेखायनो आं जेब्ला बेंटल बाजाराव थांदोंमोन अब्ला बे बेगखौ नुदोंमोन आरो नुनानैहाय आं जोबोर फसायदोंमोन आरो जोबोर मोजां मोनदोंमोन बेबायदिनो आं जोबोर फसायनानै जोबोर मोजां मोन्नानैहायै आं बे बेगखौ दखानदारनियाव सोंदोंमोन बेसेबां दाम होननानैहाय अब्ला बियो बुंदोंमोन से रोजा से रोजा होनानै आं बे बेगखौ से रोजा बे दखानदारनो से रोजा रांखौ होनानैहाइयो आं बे बेगखौ न'सिम लानानै फैयो बे बेगखौ जोबोर मोजां लानायावबो जोबोर मोजां बेयो एसे गेदेर आरो बेयावहायो आंनि नांगौ डकमेन्टसफोर आरो मबबा लामा सामा थाबायनाय समाव दै बटल सोना लाजानाय आरो गोबां रोखोमनि एफा एनै फिसा फिसौ जाग्रा लोंग्रा सोजानाय बेग बेखायनो आं बे बेगखौहायो बायनानै लाबोदोंमोन आरो बेयो आंनि गोबां खामानियावनो बाहाय जायो गोबां आंनि डकमेन्टस आरो आंनो लोंनो हानाय दै आरो जानो थाखाय गोनां एसे फिसा फिसौ बुस्थु बेखौ सोनानै लाजायो बेखायनो आं बे बेगखौ हायो गासै समावनो आं बाहायो मोजां मोनो आं बे बेगा आं बायनाया गोबाव बोसोरसै अब्लाबो बियो दाबो जेबबो जायाखै आरो जोबोर मोजाङैनो दङ बियो जेबो कालारफ्राबो डिसकालार जायाखै आरो बेगफ्राबो जिनाय मानाय आरो जेबबो जायाखै बेखायनो बे बेगखौ जोबोर मोजां मोनो दाबो जेबबो जायाखै बे बेगा ओखायनो आं जोबोर मोजां मोन्नानै बेखौ आं गासै समावनो लाफायो आरो लानानैहायो आं बिखौ जेरावखि जाया बाहायो आरो जेराव थाङो आं बेयावनो आंनि डक'मेन्टसफोर दै बटल आरो जानायनि थाखाय फिसा फिसौ बुस्टुफोरखौ आं बे बेगाव सोनानै लायो आरो आंनि गासै थांनाय समफ्रावनो बे बेगा बाहाय जायो आरो बे बेगखौ आङो गासै समफ्रावनो लानानै थाङो आं जोबोर मोजां मोनो बे बेगखौ मानोना बियो गोबाव बोसोर बारलांबाबो बियो जेबबो जायाखै आरो बि इयो माबा मोनसे जाहांथाबबो जायाखै आरो बियो जोबोर मोजाङैनो दङ बेखायनो आं बेखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बे बेगखौ मोजां मोन्नानैनो आं गासै आंनि थांनाय समफ्रावनो आं बे बेगखौ लायो आरो आंनि नांगौ डकमेन्टस सोनानै लायो आरो आंनि फिसा फिसौ नांगौ बुस्थुफोरखौ आं बे बेगावनो सोनानै लायो आरो बे बेगगावनो अबेबाफोर आं मायबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ जाब्ला नांगौ खिनि एफा एनै बुस्थुफोरखौ आं बे बेगावनो सोनानै लाङो हायो आं बे बेगखौ जोबोर मोजों मोनो बे बेगा आंनि थाखाय जोबोर मोजां मानोना आंनि अबेबा मोनसे थांनाय लामाफ्राव बेयाव नांगौ खिनि बुस्थुखौनो आं सोनानै लानो हायो आरो आं नांगौखिनि बुस्थुखौ सोना लानो हानायनि थाखायनो आं जोबोर मोजां मोनो आरो आं गासै समावनो आं बे बेगखौ लाफायो आंनि ससे लामा थाबायनाय एबा गोजान लामा लामा थाबायनायावबो आं बे बेगखौनो लाफायो आंनि थाखाय बे बेगा जोबोर मोजां आं जोबोर मोजां मोनो बे मोजां मोन्नायनि थाखायनो आं बे बेगखौ जेब्लायबो जोथोनै लाखियो जोथोनै लाखिनानैहाय आं मोजां जायगाफ्राव दोननो मोजां जागाफ्राव दोननानै बेखौ आं जोथोन लायो आवथायो आरो बे बेगाबो जेबबो जायाखै बेखौ दिनै आं रोजासे राङाव मोनदोंब्लाबो बियो जुग जुग बोसोर बाहाय जाबाय बेखायनो आं बे बेगखौ मोजां मोनो मानोना माखासेफ्रा गोबाव बोसोर बाहायब्लाबो गुहुब गुब मास मोनसे मोननै एबा सानफा साननै दसे समावनो गोबां बेगफ्रा डिस कालार जायो आरो गोबां खामानिफ्रावनो बाहाय जाया आरो नस्थ' जायो बेखायनो आं जोबोर मोजां मोनो मोनोना बियो आंनि गोबां बोसोर बियो मोजां बाहाय जाबाय आरो गासै समावनो बियो बाहायजायो आरो मोजां मानोना आंनि नांगौ खिनि बुस्थु नांगौ खिनि गासै बुस्थुखौनो आं बे बेगाव सोनानै लानो हायो बिनिखायनो बे बेगखौ जोबोर मोजां मोनो